हमरा मिथिलाके व्यञ्जन बहुत बहुत सारा चीज बनायल अबैए जाहिमे हम अहाँकेँ मछलीके बारेमे बता रहल छी मछलीकेँ सभसँ पहिने ओकरा ओहिमे हल्दी दऽ कऽ ओकरा मिला कऽ राखल जाइत छै एकर बाद ओकरा तरल जाइत छै तकर बाद ओकर मसाला बनैत छै तकर बाद फेर ओहिमे पा मसाला बनैत छै ओकर बाद ओहिमे पानी दऽ कऽ फेर ओहिमे मछली गिरा कऽ फेरो ओकर सब्जी बनि जाइत छै आओर अहाँकेँ हम एगो चीजके बारेमे आओर बता रहल छी ओ छै ओल ओल ओलकेँ पहिने उबालल जाइत छै ओहिके बाद ओलकेँ पहिने उबालल जाइत छै ओहिके बाद ओकरा पहिने उबालल जाइत छै ओल ओकर बाद ओकरा तरल जाइत छै फेरो ओहिमे ओसभ देल जाइत छै मसाला बनायल जाइत छै ओकर बाद फेरो ओहिमे ओ गिरा कऽ तकर बाद फेरो ओलके सब्जी बनि जाइत छै आओर ओहिमे बस हँ